चिकन शागोती खतखतें मणगणें सुंगटांचें हुमण बांगड्यांचें हुमण वालीची भाजी कुड्डुकेची भाजी मुस्गांची भाजी घोंसाळीची भाजी चिकन चिली चिकन सुकें तिसऱ्यांचे सुकें कालवांचें सुकें ताल्ल्यांचें सुकें गोठ्यांचें सासांव आंबड्यांचे चटणी दाळ अळमी शागुती दुदयेची भाजी मुगा गाटी मुगांचें उसळ चण्यांचें उसळ चण्यांचो रोस मुगांचो रोस मसुरेचो रोस चवळीची रोस चोले अकोऱ्यांचो रोस आळूचें खतखतें बांगडे फ्राय इस्वण फ्राय कुल्ल्यांचें मसाला शीत बांगड्यांचें उडीत मेथी बटाट भाजी मेथीची भाजी पालकाची भाजी पुलाव पन पालक पनीर पनीर मसाला सुक्या सुंगटाच्या कडी खाऱ्या बांगड्याची किसमूर पापड दालमाचो गालम्यांचो किस्मूर आंबाड्यांचें लोणचें बिमलांचें लोणचें आमाड्यांचें लोणचें भरिल्ल्या तोरांचें लोणचें पुलाव सुंगटांचो पुलाव रेशाद बांगडो शेणण्यांचो शिणाण्यांचो फ्राय माड माणक्यांचे चिली